कोविड नायनटीन पेंडामीक बी येली तेन्ना सिट्युवेशन बरें बॅड आसलें फ्रिली भायस सोरूं मेळना आसलें भायर सोदतो जाल्यार मास्क मास्क घालूनच पडटालें फ्रीली वसपा जायनासलें हूं वचनासले हे येपार मेळना आसलो येपार शॉर्टेज आसलो जेवणा जेवणां मात्शे त्रास जाताले खंय भायर सोदतलो जाल्यार सॅनिटायजर घेवन वचपा पडटाले सॅनिटायजर घेवन भोवंच पडटालें कित्याक वस्तू हात लायलो सॅनिटायजर हें कोरपा जाय थोंडी थोंडी जाली पत्त सेनिटायजर हे कोरप जाय रेल्वे वस म्हण मॅजर्स केल्ले आमी सेफ घेवपा सेफ केल्लो मास्क घान्न भोंताले फॅमिली फॅमिली सेफ गाडीजूच पडटाले एकल्यान वसून म्हाका शॉपिंगकूच पडटालें येपार जाय तो शोटेज पडटालो येपार शार्टेज मेळटा जातालो आनी घरांतू कितें काम आसं घरांत कितें आस तें खावपाचें आनी त्रास खूब जाल्ले पूण सिट्युएशनं अंडर कंट्रोल